ورزش کرنے کے لیے ہم دوڑ لگاتے ہیں اور سب سے بہتر راستہ میرے لیے وہ پارک ہے جہاں راستے بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر دوڑ لگاتے ہیں اور ایک نہیں کئی سارے ہوتے ہیں اس بیچ میں لگانے سے یہ ہے کہ سب کا یوگدان بھی ملتا ہے اگر کچھ مجھے نالج نہیں ہوتی ہے تو اور بھی ساتھی وغیرہ بتا دیتے ہیں اور اکیلے ہی دوڑ لگاتے ہیں جیسے مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کچھ کمی ہے تو ہم فوراً ہم معلوم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں